ہیلو دیکھیے ہم لوگوں کو دو باہر جانا تھا تو دو دن پہلے ہم لوگوں نے اولا بک کیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو ایمرجنسی جانا تھا اس وجہ سے کیا ہے ہم لوگوں کو اسٹیشن پہنچنا ضروری تھا وہ ٹائم پہ دو دن پہلے ہم لوگوں نے آڈر بک کیا ہوا ہے بٹ لیٹ ہو گیا آج آج ٹریفک کی وجہ سے اور دوسرے مسائل جیسے اولا آٹو آنے کے لیے بھی تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا اور دین وہاں پہ گئے تک ہماری ٹرین بھی مس ہو چکی ہے پھر آنے اولا والے آنے کے لیے بھی اتنا لیٹ ہو چکے تھے کہ ٹرین بھی مس ہو چکی ہے کیونکہ ہم دو ہم لوگ دو دن پہلے ہی بک کر دیے تھی کیونکہ ہم لوگوں کو جانا تھا وہ بھی مس ہو چکا ہے اور اس وجہ اس کارن یا پھر ٹریفک اور اولا دیر سے آنے کے خاطر دونوں بھی ہم لوگوں کو ہم لوگوں میں ہماری وجہ سے لیٹ نہیں ہوا ہے یہ پورا اس کے لیے لیٹ ہو چکا ہے کہ ٹریفک ہے اور دین ہم لوگ پہلے جو آڈر کرے تھے لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کا ٹکٹ بھی ڈیلے ہو چکا ہے اور ہم لوگ ریٹرن آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس ٹکٹ کے جو بک کیا ہے ہم نے اس کا ریفنٹ چاہیے پلیز